ہمارے گاؤں میں بہت سارے بوڑھی عورت ہے جن کو اردو نہ ہندی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھائیں جس میں ان سب کا بہت نقصان ہوتا ہے بینک میں زیادہ پیسہ لے لے یا نکالنے جائے تو اس میں بھی ان کو بہت نقصان ہوتا ہے کوئی کام بھی کراتی ہے تو اس سے بھی کوئی زیادہ کیونکہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ ہندی آتا ہے نہ اردو آتا ہے اس لیے ہم اپنا بھاشا میں ان کو سمجھاتے ہیں ٹھٹھ میں کیونکہ اس میں سمجھانے میں ہم کو کافی وقت لگ جاتا ہے اور اس کا وقت برباد ہوتا ہے اس سے بھی تکلیف ان سب کو ہوتا ہے بوڑھی عورت کو اس سے بھی بوڑھی ہوتا ہے اس میں تو سب سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے ہم سمجھ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی کو آئے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں سب کو اپنی بھاسا میں سکھا دیں اس سے ہم کو دقت تھوڑا آتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور میرے خیال سے اور میرے سامنے سے جو بھی بوڑھی عورت گزرتا ہے نا تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں سمجھانے کا کیونکہ سب سیکھ جائے نقصان بہت ہوتا ہے نہ عورت سب بوڑھی سب کو کیونکہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں سب کو آ جائے تو یہی بہتر رہے گا کیونکہ بہت کٹھنائیوں کے سامنے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے کے کارن بہت چیز وہ کھو دیتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے یہ سب